हय तूं खंय येतली ओके कलंगूट रावल्या थंयच आसा वॉटर स्पोर्टसाचे तुका कितें कितें घेवपा जाय पॅराग्लायडींग मागीर मोटरबोट कितें जाय

ओके तुमी कलंगूट रावता म्हणटा न्हय रिक्षा घे आनी यो बिचीचेर फायव हंड्रेड पर पर्सन पॅराग्लायडींग आनी मोटरबोटीक बी तशी सेवन हंड्रेड टू वन ठावसंड बी चार्ज करता पर आर सो सिक्स टू फायव पिपल मोटे बी आसल्यार चार जाणां हय हय दितात बुडले बी जाल्यारूय बी आमी वाचयता लायफ गार्ड बी आसा आमचे

दोग जाणा आसतले कितली चलयोच फकत ओके यो ना ना तुमी भायर घेवपाचें हें फकत वॉटर स्पोर्टस न्हय तुमी विचारता ते समज तर टोटल पॅकेज घेतली जाल्यार हॉटेलांतल्यानूच घेवची पडटा ना ना थंय ती अरवळपणां करताली वयर म्हणून सुटलें तें थंय दोग जाणां आशिल्लीं तीं

दिल्यार नाका नाका ऑन स्पोट दिल्यार पुरो कित्याक काय म्हणल्यार आसतात न्हय ना ना दीस टायमाचेर पावले जाल्यार कांयच प्रोब्लेम जायना इट्स स्टार्ट्स फ्रोम फोर ओ क्लॉक ऑनवर्ड्स चार ते पांच पांच ते स अशें टायमींग मे जून मे जून म्हणल्या मागीर बंद जाता तूं यो मेळ म्हाका आनी मागीर आमी उलोवया

या बाय